जी नमस्ते

जी आपका नाम जी आपका नाम

क्या सुविधा चाहिए नमस्ते

कल से आइए हमारे मेडिकल पर जो है आपको सारी सुविधा दी जाएगी आपको कितना चाहिए

आइए आपको सस्ती से सस्ती दवा जैसे दी जाएगी आइए आपको अच्छी से अच्छी दवा दे दी जाएगी तीन से चार सौ तक की दवा आपको मिल जाएगी आप लोग आइए तो सही हम लोग आबका बहुत कम में इलाज करेंगे पहले आइए दवा लीजिए तो इस हिसाब से हम बताएंगे क्या क्या दिक़्क़त है आपको

आइए पहले एक जो है जाँच कराएंगे फिर दवा उसी के हिसाब से जो है आपको दी जाएगी हाँ हाँ और बताइए आपकी क्या सेवा की जाए नौ बजे से शाम